महाराज मै डाइनिंग टेबल बनाना रुट्टी खान आह्ला जेह्ड़ा टेबल होंदा कि'न्ना खर्चा आई जाह्ग ओह्दे'र महाराज केह् केह् लैना ओह्दे गल्ला

होर टेबल शैल लोड़दा महाराज शैल संदोखा दा एह् टेबल लम्मा गै लोड़दा इ'यै बीह् बंदे रुट्टी खाई सकन हां दस पंज दा लोडदा फ्ही रुट्टी खानी पौंदी बड़े जनें न हां जी महाराज कोई कि'न्ना हारा खर्चा आई जाह्ग हां बोतल लगदी फ्ही अच्छा अच्छा हां समान आह्नियै रक्खी ओड़ना असें पूरा ए टू जैड कैलू औना तुसें बनाने एह्दा हां कल आई जाएयो टेबल बनाने ते फ्ही महाराज कम्म शैल लोड़दा पैसे देई ओड़ना नकदो नकद देई ओड़गे नी टिच टाच दा साला ठीक ऐ फ्ही कल आई जाएओ ठीक ऐ आई जाएओ